मक्का तऽ जल्दी तऽ हमलोग बेच कऽ हटा दै छियै काहे कम पैसामे आ हमलोगकेँ तऽ बहुत खटनी मक्कामे भेलै आ तैयो राखयके चलते घर उतना दुआरि नहि छै तऽ बेच कऽ हटा दै छियै आ जे मक्का खरीदलकै जे ओतना खटनी भी नहि भेलै किया ओकरा पास पैसा छलै तऽ अपना मक्का खरीद लेलकै आ घरमे गोदाममे टाले के टाल लगा देलकै आ तकरबाद ओ मक्का जब दू तीन महीना चारि महीना रहि गेलै ओ मक्का भऽ गेलै पुराना तऽ ओ मक्का नहि बिकलै बड़ा महँगा तऽ महँगा बिकलै तऽ दुगो पैसा ओकरे आमदनी भेलै एन्ने हमरासभके तऽ आमदनी नहि भेलै गृहस्थ आदमीकेँ तऽ मगर की करबै तऽ हमराआओरकेँ तऽ किछु दिक्कत छलै तऽ ताहि लेल मक्काके हम हटा देलियै आ मक्का हटा देलियै तऽ हमरा जब जरूरी पैसा छलै तऽ काम भी लागि गेलै आ जकरा पैसा छै अपना खरीद भी लेलकै ओकरा किया घर छै गोदाम छै भरल छै अपना मार्किट छै तऽ ओकरा भरल छै तऽ हमरासभके तऽ एतना व्यवस्था नहि छै किया हमसभ तऽ गरीब छियै हमलोग व्यापार नहि छियै हमलोग तऽ अपना किसान छियै रोज कमाइ छियै रोज खाइ छियै तऽ हमलोग करि नहि पयबै ओतना सामानके हमलोग जोगा नहि पाबै छियै तऽ ओही हम कहय लेल हम आयल छी आ अहाँ सुनियौ